السلام علیکم شبیر بھائی خیریت سے ہیں آپ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی شادی کا سرٹیفکیٹ مستقبل کے حوالے سے محفوظ کر لوں خاص طور پر کوئی سرکاری کام یا ڈاکومینٹیشن ہو تو آسانی رہے تم نے ڈجی لاکر کا ذکر کیا تھا تو مجھے لگا یہی اچھا موقع ہے کیا تم میرے فون پر مجھے یہ سکھا سکتے ہو کہ ڈجی لاکر پر سرٹیفکیٹ کیسے اپ لوڈ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ محفوظ اور قابل رسائی ہو خاص طور پر جب اصل کاپی ساتھ نہ ہو اچھا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا مراحل ابھی اردو میں سمجھا دوں ٹھیک ہے اگر آپ اپنی شادی کے سرٹیفکیٹ کو ڈجی لاکر پر اپ لوڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ایک بہترین خیال ہے کیونکہ ڈجی لاکر آپ کے ڈاکومنٹ ڈاکومینٹیشن کو محفوظ اور آسانی سے قابل رسائی بناتا ہے ڈجی لاکر حکومت کی ایک خدمت ہے جو آپ کو اہم دستاویزات کو ڈیجیٹل طور پر محفوظ رکھنے کی سہولیت دیتی ہے اور یہ آپ کو کسی بھی وقت کہیں سے بھی اپنے دستاویزات تک رسائی فراہم کرتی ہے